हेलो कहलहुॅं अपन होटल हमर नाम तऽ कैलाश भेल कहलहुॅं घुमै लए घुमै लए ऐतियै अहाँके होटलके बारेमे किछु जानकारी चाही हमरा कियाकि एहि दुआरे कि हमरा सबके घुमै लए जेबै तऽ होटल बुक करबाक रहै तऽ ओहि बाटे जे छै से तऽ कहलहुॅं होटल अपने के केहेन छै रूम हमे छी तीन आदमी छियै तऽ केहन तरह के रूम अहाँ सब एवलेवल छै अपना होटलमे केहन केहन तरह

हँ तऽ ओ तऽ कोनो रूम लेबै तऽ ओहिमे पार्किंग ने मिलतै चाहे एसी लियै कि नॉन एसी लियै पार्किंग आर तऽ वाइ फाइ और तऽ सबमे मिलतै वाइ फाइ नहि मिलतै चलू ठीक छै की मतलब जे छै से की रेंज राखने छियै होटल के रेंज रूम के रूम रेंट की छै

अच्छा ए सी वाला रूम लेनाइ छै बुझलियै ओहिमे हमरा जे छै से खानो सबके आर्डर करै लए चाहै छियै तऽ खाना सबमे की सब अहाँ अपना होटल मे उपलब्ध कराए सकै छियै ठीके छै एकटा चीज आओर करै के रहै पार्किंग हमरा सबके तीन टा गाड़ी यऽ तीनू टा कऽ पर्किंगों कऽ जगह होना चाही बड़का गाड़ी छियै पार्किंग के जगह भए जेतै ने तीन गोटे छियै हमरा सबके तीन गोटे छियै तीन गो गाड़ी यऽ बुझलियै की रेंट छूट आओर की करबै डिस्काउंट आओर अच्छा ठीक छै कोनो हमरा लिये तीन टा ए सी रूम बुक कऽ दियौ हमे जे छै से परसु खुना आबै छी अहाँके होटल पर ठीक छै आबि कऽ बात करै छी